تعلیم روزگار اور سماجی حیثیت کے لحاظ سے سینٹرل دہلی ضلع میں خواتین کو بہت سارے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے انہیں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا پہلے ان کا بال وواہ کر دیا جاتا تھا انہوں نے اس مشکل گھڑی میں خود کو سنبھال کر رکھا اور اس کا سامنا کیا پھر خواتین کو زیادہ پڑھنے اور لکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی کیونکہ پہلے دیشوں میں ہی پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ اگر خواتین زیادہ پڑھیں لکھیں گی تو آدمیوں کو کمتر سمجھیں گی انہیں اپنے خود کے فیصلے لینے کا ادھیکار بھی نہیں تھا وہ کہیں اکیلی آ جا بھی نہیں سکتی تھیں پھر بھی خواتین نے اپنے ہمت نہیں ہاری اور ہر مشکل کا سامنا ہنس کر کیا آج خواتین نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا اور ہر جگہوں پر آپ کو خواتین دیکھنے کے لئے ملیں گی جیسے پائلیٹ گیمر اسکول کالج ہر جگہ خواتین دیکھنے کو ملتی ہیں اور با خوب ہی وہ اپنا گھر اور اپنی نوکری دونوں بہت اچھے سے چلاتی ہیں اور آج وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر چلتی ہیں اپنے بچوں کو اچھی شکچھا دیتی ہیں اچھے اسکول میں پڑھاتی ہیں انہیں ایک اچھا لیول پر پہنچاتی ہیں